آپ نئے ڈرائیور آئے ہیں ہمارے یہاں آپ سے پہلے جو ڈرائیور تھے وہ صفائی سُتھرائی کے خیال نہیں رکھتے تھے اور وہ ماسک بالکل نہیں لگاتے تھے کووڈ ٹائم میں اور سیٹوں کی جو گندگی وغیرہ ہے کبھی اُس کو بھی صاف نہیں کرتے تھے آپ ایسا مت کریے گا آپ ضرور ماسک لگائیے گا اور سیٹوں میں جو گندگی ہے اُس کو بھی صاف رکھیے گا گلاسیز بھی صاف رکھیے گا اور ریڈیو وغیرہ جو اے سی ہے کار میں ٹیکسی میں اُس کو سب کلین رکھنا ہے تا کہ گندگی سے ہونے والی بیماریوں سے ہم بچیں اور ٹرانسپوٹ ایجنسی کے حوالے سے بھی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اُس میں بھی جو آج کل ٹیکسیاں چلاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں وہ بہت گندگی ہوتی ہے اُس میں ایسا لگتا ہے کہ سانس لینے میں گُھٹن محسوس ہوتی ہے تو میں اُن سے بھی شکایت یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اِن سر اب چیزوں سے پلیز میری اِس بات کو سُنیے اور ایکسیپٹ کریے کہ پلیز تھوڑا سا صاف صفائی کا آپ بھی خیال رکھیں تا کہ بچوں کے لیے اور ہمارے لیے اور جنریشن کے لیے ایک اچھی فضا تیار ہو سکے اور ہم لوگ اچھی طریقے سے ٹریول کر سکیں